हँ दोकाने पर ने छथनि चावल लै के रहै हँ तु ओए हँ तऽ ओएह दश किलो शङ्करभोग दै देथनि की भाव छै की भाब चाबल छै दश किलो दश किलो शङ्करभोग दै देथनि आरो कोन छौ ओ ठीक हँ खिला खिला तऽ महगे होतनि तऽ ओ पॉंचे किलो देथिन आर शङ्करभोग देथिन हँ आरो खीरो बनबै बाला चाबल छनि कतरनी बाला हँ ओहो दै देथिन एक किलो हँ आरो कोन छौ हँ ओएह सबमे से दै

की भाब छै ओ खिला खिला

हँ एगो पाकिट ओ दे देथिन आरो हँ हँ आरो ई ई जे साढ़े एगारह सए बाला ओ देथनि पॉंचे किलो

चाबल आँय दै ने देथिन ओहो दू किलो हँ आरो कोन छै ओ सभे सँ ओते झन्झट की करथिन सभे सँ एकहक दू दू किलो लए कहबे करलै हन ओ दै देतै

हँ सब बार पैसा ओतना होइ छै नहि ने सबके जोड़ि कऽ बताए देथिन

आबै छौ दोकानपर ठीक आरो कोन चाउर छौ हूँ आरो बिशेष दाम बला नहि ने छै हँ दै देथिन एकक किलो दू दू किलो ओएह की करबै आबै छौ दोकानपर ठीक अच्छा हँ बीस किलो दै देथिन